وقت کے ساتھ زبان میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں جو سماجی ثقافتی اور تکنیکی عوامل کے ذریعے اثر ہوتی ہیں ہر دور میں نئے الفاظ جملے اور لہجے رائج ہوتے ہیں اور پرانے الفاظ اور محاورے اکثر استعمال سے باہر ہو جاتے ہیں یہ تبدیلیاں زبان کو مزید بامعنی اور عصری تقاضوں کے مطابق بناتی ہے آج کل میں نے اردو اور دیگر زبانوں میں کچھ نمایاں تبدیلیاں دیکھی ہیں مثلاً انگریزی کے اثر سے اردو میں بہت سے انگریزی الفاظ شامل ہو چکے ہیں جیسے کہ آن لائن میسج ای میل اور ڈیٹا نوجوان نسل روزمرہ گفتگو میں انگریزی الفاظ کو اردو کے ساتھ ملا کر بات کرتے ہیں جسے اکثر رومن اردو کہا جاتا ہے یہ تحریری زبان میں بھی عام کو عام ہو گیا ہے خاص طور پر شوشل میڈیا پر جہاں شکریے کی جگہ پر تھینکس یا خدا حافظ کی جگہ بائے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ زبان میں سادگی اور مختصر الفاظ کا رجحان بڑھا ہے پرانی کتابیں اردو جس میں لمبے جملے اور مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اب کم دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کو جلدی اور آسانی سے بات سمجھنے کا شوق ہے اس لیے مختصر الفاظ اور آسان جملے رائج ہو گئے ہیں مجموعی طور پر زبان میں یہ تبدیلیاں اس کے ارتقاء ارتقاء کا حصہ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں جاری رہیں جاری رہیں گی اور زبان نئے تقاضوں کے مطابق ڈھلتی رہے گی زبان کا یہ بدلتا ہوا رنگ اسے ہمیشہ زندہ اور پرکشش رکھنا ہے رکھتا ہے